جی ہاں بالکل ایسی بہت سارے کتابیں ہیں اور میرے بہت سارے ایسے پسندیدہ مصنف ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں مجھے ان کی تحریر بہت عمدہ لگتی ہے کیونکہ وہ بہت اچّھا لکھتے ہیں میری زندگی میں ان کی تحریروں کا بہت اثر ہے ان میں سے ایک حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃُ اللّہ علیہ ہیں مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی ہیں مجھے ان کی تحریروں نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے کیونکہ وہ اساتذہ اور میرے کئی احباب کے بھی پسندیدہ مصنف ہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃُ اللّہ علیہ کی تحریر میں خدا نے بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے ان کی تحریر میں جادو ہے ان کا قلم ساحرانہ ہیں وہ لکھتے ہیں تو قاری کو اپنا دیوانہ بنا اپنا دیوانہ کر لیتے ہیں کیونکہ میں ان کی عربی تحریر بھی پڑھتا ہوں تو مجھے ان کی عربی تحریر بھی بہت عمدہ لگتی ہے انہوں نے سو سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں ان کی ان کتابوں کی طویل فہرست ہے چند کے نام یہ ہیں پا جا سراغ زندگی کاروان مدینہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کی عروج و زوال کا اثر تاریخ دعوت وعظمیت علی المرتضیٰ سیرت رسول اکرم پر پرانے چراغ انسانی دیوان انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر میری علمی و مطالعاتی زندگی وغیرہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللّہ علیہ میرے سب سے پسندیدہ مصنف ہیں ان کتابوں نے ان اور ان مصنفین نے میری زندگی کی تصور پر نمایاں اثر ڈالا ہے اور میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں اسی طرح اور بھی دیگر لوگ ہیں لیکن اس مختصر وقت میں ان تمام لوگوں اور ان تمام کتابوں پر بولنا میرے لیے ممکن نہیں ہے